ہمارے یہاں بہت ساری کاروبار ہوتی ہے اور بہت ساری کاروبار روز شروع ہوتی ہے روز بند ہوتی ہے شروع اس وجہ سے ہوتی ہے جس کا چلتا ہے تو ہمیشہ کے لیے چلتا ہے بہت ساری ترقی ہوتی ہے اور جس کا نہیں چلتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور بہت ساری کاروبار میں تو بہت سارا پیسہ ہے ہمیں تو کاروبار میں منیہارا کا کاروبار بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اکثر لڑکیاں منیہار لینا پسند کرتی ہے تو اسی لیے کہ ہمیں جہاں تک لگتا ہے کہ منیہارا کا کاروبار بہت چلتا ہے اور دیکھے بھی ہمارے ادھر تو بہت سارے کاروبار ہیں بہت کھلے ہوئے اور میرے پاپا کچھ کاروبار کھولنا بھی چاہ رہے ہے منیہارا کا اور یہ راشن یہ سب دونوں کا ملا کے کھولیں گے بہت ایسا کاروبار ہے جو لوگ کرتے ہیں میرے پاپا بھی کھولنے والے ہیں ہم سوچ سے آگے چل کے ہم منیہارا کا کاروبار کرے کیونکہ وہ بہت چلتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے بہت سارے کشمر آتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں اور ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے بہت ایسے کاروبار ہے ہمیں بہت برا لگتا ہے جب کسی کا نہیں چلتا ہے بند ہو جاتا ہے اس کے ہاں اس کا ہاں اس کے ہاں حالت بہت بگڑ جاتا اور جس کا چلتا بہت ساری ترقیاں ہوتی ہے وہاں کاروبار میں تو بہت سارا پیسہ ہے بہت منافع بھی ہے منافع بھی ہوتا ہے اور گھاٹا بھی لگتا ہے گھاٹا ایسا لگتا ہے بے چارہ ڈوب ہی جاتا ہے منافع ایسا ہوتا ہے کہ وہ دو تین منزلہ بھی ٹھوک لیتے ہیں ہمیں یہ کاروبار کا بہت برا لگتا ہے لیکن کاروبار کرنا اچھی بات ہے جس کا چلا اس کے لیے اچھی بات ہے اور جس کا نہیں چلا اس کے لیے تو بہت بری بات ہے